जों फालिनाय हारिमुवा जाबाय बैसागु बैसागुखौ जों जों बैसागु बोथोर फैब्ला फालियो बिदिनो बैसागु बोथोरनि सिगां जों बिदिनो सनख्रानथियाव मोसौफोरखौ थुगैयो थुखैयो आरो थुखैखांनानै मोसौफोरनाव गोजा गोसोम बिदिनो फोथा थुनानै होयो बैसागु बोथोराव बिदिनो बर'फोरा गोबां रंजायो फालियो बिदिनो ज' ज' थानानै रंजायो मोसायो बाजायो बिदिनो बैसागुखौ जों जों सान गोदोनि समाव सानबा फालियोमोन सिगां समाव ज' ज' बोराइ फोरनि आलदा बुरैफोरनि आलदा गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्लाफोरनि आलदा बिदिनो रंजायो बाजायोमोन संख्रानथि बोथोराव बिदिनो बैसागुनि सिगां गोखा गोखै बायदिसिना मैगं खांनानै बिदिनो जायोमोन जायोमोन बैसागु बोथोराव जौ बेदरफोर जानानै रंजायो मोसायो बिदिनो ज' ज' थायो गोबां खाम सिबुं ज'थाफोर दामनानै गोबां रंजायो बिदिनो बैसागु बोथोरफोरखौ रंजानाय बाजानायनि गेजेरजों बारहोहरो बैसागु बोथोराव बिदिनो गाबां ज' ज' रंजायो बाजायो बिदिनो गोबां खुगा मेथाइफोर खन्नानै रंजायो रंजायोमोन सिगां समाव बैसागुखौ बिदिनो बोराइ बेन्थ' ज' ज' ओंखारनानै मोसायो रंजायो बाजायोमोन खाम सिफुं सेरजा ज'था दामनानै दा आथिखालाव जों जों गोबां बक्स मेथाइफोर दामनानै बैसागुखौ रंजानाय बाजानाय नुनो उम मोनो बिदिनो बैसागु बोथोराव जों गोबां